हाँ हमने मूल भाषा से अलग अ कई पुस्तकें अ अवधी भाषा में पढ़ी हैं जैसे अ अगर मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई अगर किताब की बात करें अ गबन गोदाम सेवा सदन जैसी नोबेल उनकी है जिसमे विस्तृत जानकारी मिलती है और हमें अ उन समय का एक झलक मिलता है जिसमें वो इतिहास बनकर रह गया है जिसमें अ मतलब आज आधुनिक जीवन में जैसा कि युवा या कोई भी प्रेजेंट टाइम में जो अ जीवित है जो इस दुनिया को देख रहा है लेकिन इसके पहले भी जैसे अगर हम बात करें अ सन उन्नीस सौ उन्चास के पहले की व्यथाओं को अ उन्नीस सौ की व्यथाओं को जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं जिसमें बहुत सारे अ देश अपने भारत देश पर भी शासन किया है तो उनका एक झलक उनका एक अनुभव जो है वह कहीं ना कहीं हम लोगों को इनके बुक के माध्यम से या फिर लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे या क्या उस समय के जो समाज में अ जो एक दूसरे से जुड़ाव था या समाज में किस तरीके से इस्त्रियों की दशा था या समाज में किस तरीके से अ लोग अपने जीवन का यापन करते थे या कितनी मुश्किल थी या कितनी अच्छी थी उनकी जीवन यह सभी झलक जो है वह अ इस अवधि भाषा के बुक जो है वो एक नोबेल के रूप में अ गबन गोदान सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद के इनमें बहुत कुछ झलक मिलती है और हमने अनुभव किया है कि इन किताबों को सभी को पढ़ना चाहिए और हम इसके बारे में यही सोच सोचते हैं कि अ किताबें जो हैं वह आज नहीं बल्कि आने वाले समय तक जो है वह तारो ताजा रहेंगे और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए जो है एक नई सोच पैदा करती रहेंगी और वह इतिहास के उन झलक को भी दिखती रहेंगी ताकि ये पता चल सके कि अ पहले और अब एक दशक के बाद लोगों का जीवन किस स्तर पर आकर रहा है और हम आज के दौर में यानि किस दुनिया में जी रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे नोबेल को हर एक व्यक्ति को यानी दुनिया भर के लोगों को पढ़नी चाहिए धन्यवाद